آج کل کے بچے کئی طرح کے نئے اور جدید کھیل کھیلتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور بدلتے ہوئے رجحانات کے ساتھ مقبول ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں آن لائن ویڈیو گیمز جیسے ایمانگ اس مائن کرافٹ پب جی فری فائر پراب لاگس وغیرہ یہ گیمز انٹرنیٹ پر موبائل یا کمپیوٹر پر کھیلے جاتے ہیں اور بچوں میں بہت مقبول ہیں موبائل ایپ گیمز جیسے کینڈی کرش سبوے سرفرس برین آؤٹ یہ بھی بہت عام ہیں انڈور گیمز جدید انداز میں لوڈو کنگ ڈیجیٹل لوڈو کیرم بورڈ ورچئل چیس وغیرہ آؤٹ ڈور گیمز کا نیا انداز اگرچب بچے اب کم باہر کھیلتے ہیں لیکن وہ اسکیٹنگ سائیکلنگ بیڈمنٹن یا فٹ بال جیسے کھیل جدیدآلات یا اسٹائل کے ساتھ کھیلتے ہیں کئی بچے یو ٹیوب یا ٹک ٹاک جیسے پلیٹفارم پر چیلنج گیمز بھی کھیلتے ہیں جیسے بوتل فلپ چیلنج یا چوبیس گھنٹے چیلنج